نہیں اردو میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کہ کبھی بولنے میں مشکل ہوئی ہے کوئی مسئلہ آیا ہو کیونکہ یہ ہماری مادری زبان ہے اردو اور شروع سے جب سے بچپن سے تھے اردو میڈیم جو پڑھے ہیں ہم لوگ اردو میڈیم سے ہی تو پڑھے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہے اردو اتنی الحمدللہ اتنی اچھی آتی ہے کہ بھائی اردو میں کبھی مسٹیکس یا غلطیاں نہیں ہوتی ہیں چاہے وہ اسٹڈیز میں ہوں یا پھر پڑھائی میں ہوں یا پھر بچوں کو ٹیوشن لے رہے ہو یا پھر جو کوئی بھی ہو اس میں اردو میں کبھی مسئلہ نہیں ہوا ہے اردو سے الحمدللہ بہت ساری چیزوں میں ہم لوگوں کو کو نالج ملی ہے جتنا ہم ٹرانزیکشنس کرتے ہیں انگلش سے لے کے اردو میں ٹرانزیکشن مسئلے ہوتے اگر انگلش میں مسئلہ ہوا تو ہم اردو میں نکال دے سکتے ہیں کہ اردو ایسی زبان ہے کہ آپ اس کو صاف صاف بول سکتے ہیں صاف صاف لکھ سکتے ہیں آج تک تو کوئی اس چیز میں مسئلہ نہیں ہوا ہے کہ اردو میں کوئی مسئلہ ہو اردو میں تو کوئی مسئلہ یا مشکل نہیں آئی ہے نہیں آئی ہے یہ زبان صاف صاف ہوتی ہے اردو کے لیے اور چاہے وہ بکس ریڈس ہو یا پھر ریڈنگ بک ہو لائبریری بکس ہو یا تلاوت کرنا ہو یا پھر جو بھی کوئی مسائل ہو لیکن کسی میں بھی اردو میں کوئی پرابلم یا پریشانی نہیں ہوئی ہے آج تک زبان اردو میں تو رف ہے ہمیں کوئی مشکل کا سامنا کرنا نہیں پڑا ہے چاہے باہر ہم جاتے ہوں یا کہیں اور جاتے ہوں ہمیں کبھی کوئی اردو کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہوا ہے اردو ایک ایسی زبان ہے جہاں آپ رف اگر آپ کو ایک معنے تھوڑے بہت آ جاتے ہیں تو اس کے اس سے ہم ہر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں پوری بکس ریڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی بدل بدلا ہوا ورڈ نہیں مل سکتا آپ کو کوئی بدلا ہوا الفاظ نہیں ملتا جیسے کہ انگلش میں آپ کو ایک ورڈ کے چار پانچ نام مل جاتے ہیں ایگزامپل بٹ اردو میں آپ کو ایک بھی ایک الفاظ کے ایک الفاظ یہ رہے گا اور سب چینج ہوتے رہے نہیں رہیں گے